सूरत में प्राइवेट अस्पतालूं बि आहिनि त ट्रस्ट जो अस्पतालूं बि आहिनि ईअं कोन आहे त प्राइवेट हॉस्पिटल में ई सिर्फ़ मरीज़ जो सुठे खां सुठो ध्यानु ॾिनो वेंदो आहे ऐं ट्रस्ट जे हस्पतालुनि में सुविधाऊं ऐं सेवाऊं कोन हूंदियूं आहिनि असांजे सूरत में ट्रस्ट जी हॉस्पिटल हुजे या प्राइवेट हॉस्पिटल हुजे ॿिन्हीनि में मरीज़ लाइ सुठे खां सुठियूं सुविधाऊं ऐं सेवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि सुठे खां सुठा डॉक्टर ऐं नर्सियूं मौज़ूदु आहिनि जेके मरीज़ खे पंहिंजे घर जो भाती सम्झी उन्हनि जो इलाज कंदा आहिनि जीअं त कोरोना माहमारी आई हुई उन वक़्त असांखे घणनि ई तकलीफ़ुनि जो सामनो करिणो पियो हुयो असां उन्हनि डॉक्टरनि ऐं नर्सियुनि जा जेतिरा बि शुकराना कयूं घटि आहिनि छो त सूरत शहर जे प्राइवेट हॉस्पिटल तौरे ट्रस्ट जे हॉस्पिटल हर हॉस्पिटल में असांजे लाइ सुठे खां सुठियूं सुविधाऊं मौज़ूदु हुयूं उन्हनि असांखे सुठे खां सुठी सुविधाऊं ॾिनियूं ऐं असांजो इलाज बि सुठे खां सुठो कयो असां उन्हनि जा केतिरा बि शुकराना कयूं उहे घटि आहिनि उन्हनि पंहिंजी ज़िंदगीअ खे तकलीफ़ में विझी असां ऐं ॿियनि माण्हुनि खे पंहिंजे घर जो सम्झी उन्हनि जो इलाज कयो ऐं असांखे मौत जे मुंहं मां बचायो जय झूलेलाल